बच्चों को जितनी शिक्षा की ज़रूरत है उतनी ही खेल की ज़रूरत है खेल खेल में बच्चा हर वह चीज़ सीख लेता है जो आगे चलकर उसको काम आती है वह बोलना सीखता है आगे कैसे क्या चीज़ उसको पहचाननी है वह भी सीखता है और दूसरों को समझाना और जब वह एक बच्चा खेल सीखता है तो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उसको समझ में आता है हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं तो आज के समय में जितनी शिक्षा की ज़रूरत है उतनी खेल की भी ज़रूरत है खेल एक ऐसी चीज़ है जोकि बच्चे को हर वह बात समझनी समझाना और खुद को आगे बढ़ाना और दूसरों को भी बताना खेल की खेल आगे चलकर हमें वह प्रेरणा देता है दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी